हलो ओला मां हिते उल्हासनगर में रहंदो आहियां मूंखे पंहिंजे कुटुंब जे टिनि ॿियनि माण्हुनि सां ऐं मूंखे शिरडी वञिणो आहे शायदि मुंहिंजो हिकिड़ो दोस्त बि हलंदो त असां सभु मिली करे पोइ छह माण्हू थींदासीं तव्हां मूंखे चइनि गाॾीअ वारी ऐं छह गाॾीअ वारी ॿिन्हीं गाॾीयुनि जी चार्ज ॿुधायो घणी थींदी शायदि असां हिकु ॾींहुं रही करे उतां शनि शिगणापुर बि वञू तव्हां मूंखे हिनजे लाइ ड्राइवर सुठो ॾिजो जेको खाइदड़ पीअंदड़ न हुजे ऐं हुनजी राति जी चार्ज बि असांखे भरिणी आहे खाधे पिते जा पैसा हुनखे असांखे ॾियणा आहिनि या तव्हां ॾींदा ऐं ऐं टोल जा पैसा केरु भरींदो ड्राइवर ॾींदो या असांखे ॾियणा आहिनि इहो सभु मूंखे ॿुधाईंदा त पोइ मां कुझु कयां तव्हां मूंखे ॿिनी गाॾीयुनि जी चार्ज ॿुधाइजो घणी आहे चइनि सीट वारी ऐं छहनि सीट वारनि ॿिन्ही जी